अइसन बहुतसे व्यञ्जन हइ आओर खाना हइ जे हम नहि बनैले छियै लेकिन हम बनाबै लेल चाहै छियै ताहिसँ अभी अभी बहुत ज्यादा माडर्न खानासभ आ गेलै जैसे पिज्जा हइ बर्गर हइ इसभ आओर भी बहुत ज्यादा खानासभ हइ जे हमरा हमरा रेसिपी पता नहि हइ नहि बनैले छियै कभी लेकिन हम बनाबय लेल चाहै छियै जैसे पिज्जा हइ तऽ ओ हमरा नहि बनाबय आबै छै लेकिन हम चाहै छियै कि जैसे हो सके मतलब जितना जल्दी हो सके हम बनाउ वैसे ही हइ ई बर्गर ओसभ हमरा नहि बनाबय आबै छै लेकिन हम चाहै छियै ईसभ बनाउ आओर ई जितना अच्छा हो सके जितना फ्रेश खाना हो सके ईसभ बनाउ आओर जितना अच्छा हो सके अपना लेल सर्व करू आओर ई काफी अच्छा चीज हइ खाना माने विकासके लिए काफी अच्छा चीज हइ बिना खानाके हमसभके लाइफ किछो न हइ जबतक खाना नहि खबै हमसभ ना बोल सकै छियै ना चल सकै छियै ना घूम सकै छियै यहीसे सभ हम सीखय लेल चाहै छी अलग अलग टाइपके खाना जब भी मन केलक जो मन केलक ओ खाना बना लू आ खा लू आओर इसभ हम करय लेल चाहै छियै यही लेल खाना हमसभके लेल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हइ